غازی آباد ضلع میں کچھ قابل ذکر مقامات یا سیاح حقیقی مقامات ہے جیسے مودی گارڈن شپرا مال ہو گیا اس میں دور دراز سے آدمی گھومنے کے لیے آتا ہے شوق سے آتا ہے مزہ لینے کے لیے آتا ہے گھومنے میں بہت اچھا لگتا ہے جب آدمی کو من کرتا ہے کہ نہیں ہم غازی آباد ضلع کے اندر جائیں اور وہاں اچھا قابل ذکر جگہ میں گھومیں تو شپرا مال میں آ کے چھوٹے جو ہے وہ بچے گھومتے ہیں اور اپنی پسندیدہ چیز خریدتے ہیں لیتے ہیں یادگار کے لیے بچے لیتے ہیں پھر اپنے گھر گھر لوٹ کے جاتے ہیں تو امی کو بولتے ہیں ممی میں نے تو یاد کے لیے شپرا مال سے چیزیں خرید کے لائے ہیں تو آدمی اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے گھومنے کے لیے آتا ہے اپنی مزہ آنند لینے کے لیے گھومتا ہے پھرتا ہے اپنے بچے کو بھی گھماتا ہے بچے کا جب عمر زیادہ ہو جاتا ہے تو جب شادی بیاہ ہو جاتا ہے وہ بھی اپنے بچے کو گھمانے لے جاتا ہے اپنے بچے کے سامنے یہ گیت گاتا ہے گنگناتا ہے کہ مجھے امی پاپا نے شپرا مال لے کے گیا تھا غازی آباد کے اندر ہے مجھے بہت اچھا لگا گھومنے میں مزہ آیا تو آج آپ لوگ کو بھی میں گھمانے لایا ہوں شپرا مال غازی آباد کے اندر